آپ کے دوڑنے کے جوتے کون سے ہیں اور آپ انہیں کیوں ترجیح دیتے ہیں کیا آپ کے پاس کھیلوں کا کوئی مخصوص لباس ہے جو آپ پہنتے ہیں یا آپ کسی بھی لباس میں آرام دہ محسوس کرتے ہیں جی میرے پاس کھیلنے کے لیے الگ سے اسپورٹ جوتے ہیں جس سے کہ میں ان کو بھی پہن کر کرکٹ کھیلتا ہوں اور ان سے ہی پہن کے صبح میں جوگنگ ورکنگ کے لیے جاتا ہوں اور انہی سے ہی دوڑ وغیرہ صبح میں گھومنا اور ورکنگ کرنا وغیرہ وغیرہ اور اس سے علاوہ کرکٹ کے ڈریس بھی میں نے الگ سے بنائی ہوئی ہے جس سے کہ اس کو پہن کر میں کرکٹ میں جاتا ہوں کھیلنے کے لیے اور آرام کے لیے ڈوور ٹی شرٹ بھی پہنتا ہوں اس سے مجھے بہت آرام دایک محسوس ہوتا ہے خاص کر کے گرمی کے موسم میں یہ پورا لباس میں پہنتا ہوں جس سے کہ میں آرام محسوس کر سکوں